देसी पौधा प असां जे आस पास जे वातावरण जे लाइ ॾाढा सुठा हूंदा आहिनि ऐं इहे हर मौसम में सही तरह सां हलंदा आहिनि चाहे सर्दी हुजे चाहे गर्मी हुजे चाहे बरसाति हुजे इहे पंहिंजो पाण खे पाण विकसित कंदा आहिनि इन्हनि खे घणी रखरखाव जी ज़रूरत न हूंदी आहे हिकु दफ़ो बसि पेड़ लॻाए छॾियो देसी पौधो पंहिंजे घर जे ॿाहिरि लॻाए छॾियो बसि उहो पंहिंजो पाण ई फलंदो ऐं फूलंदो अगरि पै असां जे आस पास जे में अगरि इहे पेड़ पौधा ऐं इहे वण टिण न हुजनि त पक्षी पंहिंजा घौंसला कंहिं में ठाहींदा कीअं उन्हनि में बरसातुनि में पंहिंजे घौंसलनि में वञी लिकंदा पक्षियुनि खे खेत पंहिंजो घौंसलो ठाहिण लाइ पेड़ पौधनि जी ज़रूरत पवंदी आहे इन करे पेड़ पौधा तमामु ई ज़रूरी आहिनि